राज्य में स्वस्थता को लेकर तो आजकल बहुत सारे सरकारी अस्पताल खुल गए हैं और बहुत सारी वही हेल्थ डिपार्टमेंट खुल गया है जो बहुत सारे नए नए बजट पास हो रहे हैं जैसे चिरंजीवी योजनाएं के आज आप के घर में किसी को भी कोई बड़ी बीमारी हो जाएँ कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो तो उसके लिए आप चिरंजीवी योजना का उपयोग कर सकते हैं जिससे पच्चीस लाख तक रुपये के आप अंतर्गत अपना इलाज करवा सकते हैं पच्चीस लाख रुपये का खर्चा सरकार आपको देगी और इधर बहुत सारी प्राइवेट जो स्कूल हैं फंक्शनल लर्निंग भी इधर सिखा रहे हैं लोगों को वो भी ऐसे ऐसे काम करो नई नई चीजें स्किल सिखा रहे हैं जो एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं उनसे जिनसे भी राज्य का डेवलपमेंट हो और राज्य में नए नए जो भी ये समस्या है इनका समाधान जल्द से जल्द हो सके ये सब चीज़ें सिखाए जा रहा है